हैलो हैलो नमस्ते बोलिए हाँ आप आइए हम घुमा देंगे हाँ हाँ हम घुमा सकते हैं और मुझे पूरा देखा हुआ है आप आइए और मैं आपको घुमा दूँगी पूरे वैशाली ज़िले में और बगल में वाटर पार्क भी खुला हुआ है बहुत अच्छी अच्छी जगह स्विमिंग पूल भी है और एक आप उसमें नहा भी सकते हैं हाँ आप नहा भी सकते हैं और बहुत अच्छा अच्छा पार्क भी है लड़का लड़की लड़का लड़की का अलग वाटर पार्क है स्विमिंग पूल यहाँ यहाँ चिड़ियाघर भी है बहुत सारा है बहुत सारे पक्षी होते हैं और बहुत सारे वह होते हैं जानवर होते हैं नहीं तो हम आप आइए हम घुमा देंगे आपको ठीक है हम घुमा देंगे और बहुत अच्छी अच्छी जगहें आप घूम सकते हैं

मतलब घुमा देंगे अभी बहुत अच्छा अच्छा वह पार्क खुला है ना वाटर पार्क इसलिए उसमें झरना उरना सब लगा हुआ है ना इसलिए आप उसमें घूम भी सकते हैं बहुत सारा म वीडियो भी बना सकते हैं मस्ती भी कर सकते हाँ बन सक आप कुछ भी वीडियो बना सकते हैं हाँ मिलता है वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है ठीक है आइए तो आपको हम घुमाते हैं और वहाँ हर चीज़ रहती है वहाँ खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है नहाने वहाने का सब कुछ बगल में लेकर रह सकते हैं वहाँ बहुत सुविधा ठीक है तो रख रहे हैं